राजस्थान का जैसे मेन है कला है और साहित्य है कला तो जैसे यहाँ की जो पहनावा है वो राजस्थान की जो पोशाक है वो ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर ज़्यादातर राजस्थानी सॉन्ग है जैसे कालबेलिया है और सूफी है और ज़्यादातर हिंदी सॉन्ग है और मारवाड़ी मारवाड़ी को तो बहुत ज़्यादा ही प्रयोग में लिया जाता है मारवाड़ी डांस हैं उनको भी ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है और जो सूफी जो होता है वो क्या राजस्थान के जस्ट बॉर्डर के पास में ही है पाकिस्तान जो राजस्थान के बॉर्डर के पास ही है तो उस प्रकार से सूफी का भी मतलब जैसे मोमडन लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रयोग करते हैं सूफी को और यहाँ जो जैसे कालबेलिया है राजस्थानी है तो कालबेलिया की पोशाक को पूरी अलग तरीके की होती है जिसमें हम लहंगा पहनते हैं ऊपर लॉन्ग कुर्ती होती है हाथ में लब चूड़े होते हैं और मांग टिका होता है मतलब काफ़ी वैरायटी जैसे पहनी जाती है इसमें ज़्यादातर चांदी का प्रयोग किया जाता है और जैसे मारवाड़ी हैं तो मारवाड़ी में राज राजपूती पोशाक होती है और उसके उसका सॉन्ग भी ढोल थाली पर मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसपे ही ज़्यादातर डांस करते हैं भांगड़ा है और ढोल ढोल पर जो भांगड़ा बजता है उसपे भी लोग ज़्यादातर राजस्थान में यह ज़्यादा चलाया जाता है